योगा योगा जे छै ने बहुत अच्छा होइ छै मतलब की योगा करने से भी शरीर बहुत अच्छा सुरक्ष रहय छै बीमार भी नहि पड़य छै कोनो बीमारी भी नहि होइ छै परयोग करना चाहिए मतलब बहुत अच्छा होइ छै मतलब की शरीर कोनो बीमारी जैसन कोनो चीनी बीमारी की मतलब ब्लड प्रेशर की मतलब कोनो भी बीमारी हइ छै ने तऽ उ नहि होइ छै अच्छा रहय छै शरीर सुरक्ष रहय छै बीमारीसँ भी बिहारी रहय छै अच्छा रहय छै लेकिन प्रयोग करना चाही आदमीके सब चीज मतलब अच्छा होना चाही अच्छा करना चाहिए लेकिन की सुबह सुबह उठिके करना चाही आदमीके हर इंसानके हर आदमीके करना चाही प्रयोग की मतलब कोनो बीमारीसँ भी मतलब दूर रहना चाही